पौधों की लिए काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब गैलरीज बने हुए हैं जहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल जाती हैं पौधों को लेकर जैसे कि फूल किस किस तरह के होते हैं उनके बीजों के बारे में उनको कहाँ रखा जाना चाहिए कितनी खाद देनी चाहिए पानी कितना डालना चाहिए तो ये हर जानकारी आपको प्रदर्शनियों में मिल जाती हैं तो प्रदर्शनियों का कहा जाए तो आज शहर में कई जगहों पर पौधों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं तो आप वहाँ जाकर उन पौधों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं